आंनिनो सासे लोगो दङ जाय सुबुङा गेलेनायखौ फेसन बायदि साननानै लायो बिथाङानो जाबाय मिसतार सलमन बसुमतारि बिथाङा गेलेनायखौ फेसन बायदि बानायना लायो आरो फरायसालिफोराव बिथाङा मैखोमैनो बाहागो लायो खेला दुला गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय गासैबो बिथिङाव बिथाङा बाहागो लायो खिन्थु बांसिनै गेलेनाय बिथिङाव बिथाङा बाहागो लायो